جی ہاں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے کھیل کو اپنا کیریئر بنایا ہے گوگ ضلع سطح کا ہاکی کھلاڑی ہے اس نے اسکول کے دنوں سے ہی کھیل میں دلچسپی لینا شروع کیا آج وہ ایک کوچنگ اکیڈمی میں تربیت حاصل کر رہا ہے اس کی محنت اور لگن نے اسے کامیاب بنایا اس کے والدین نے بھی اس کے خواب کو پورا کرنے میں مدد دی اسکلوں میں اب کھیلوں کو اہمیت دی جا رہی ہے اکثر اسکول کھیلوں کے مقابلے اور سالانہ کھیل دن مناتے ہیں طلبا کرکٹ فٹ بال کبڈی والی والی بال جیسے کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں کچھ اسکول کوچ اور کھیل کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں کھیل طلبا کو صحت مند اور توانا بناتے ہیں یہ نظم و ضبط ٹیم ورک اور لیڈرشپ سکھاتے ہیں کئی طلبا کھیلوں کے ذریعے اسکالرشپ حاصل کرتے ہیں دیہی علاقوں میں بھی کھیل کے تئ شعور بڑھ رہا ہے حکومت نے بھی کئی کھیل یوجنائیں شروع کی ہیں اس لیے کھیل کو کیریئر بنانے کے مواقع اب بڑھ رہے ہیں اور طلبا سرگرمی سے حصہ لے رہے ہیں